हमरा क्षेत्रमे तैराकीके कोनो विशेष वेशभूषा नहि करै छी हँ बन्हैल जे छै गमछै तऽ ओ टाइट बान्हल रहैये गार्दैनके ऊपर उठाके रखै छी हेलै कालमे जे कानके ओहिसँ सुरक्षित कऽ सकी आ तैराकीके अपन एकटा गुण छै जे जखन आबि जाएत अहाँके तखन कानमे पानि पानि जाएके समस्या कम भऽ जाएत तखन तऽ अहाँ तऽ समतल रूपे अहाँ यदि हेलब अहाँके आ वेशभूषाके जे गप छै तऽ हमर क्षेत्रमे ओहिसँ बेसी विकास नहि यऽ जे टोपी चश्मा एहि सभक प्रयोग कऽ कऽ कखनो तैराकी करैके मौका हमर क्षेत्रमे नहि भेटल हँ तऽ वएह हमरसभक अनुभव अछि